हमरा पेन्टिंग करै कालमे सिल्क साड़ी बहुत कठिन बुझाइए ओकरामे कलर केने किया कि ओइमे न एहेन पतला रहै छै सिल्कबला जइमे कि कनियो हलका से कलर देबै तऽ ओ पूरा पसैर जाइ छै तऽ ओहिमे ई देखऽ पड़ैए हमरा कि ओहिमे कतेक पातर देबै कतेक मोट देबै जे से कि ई नहि पसरै तऽ ओहिना बहुत काल हमरा एहन होइए जे सिल्क साड़ीमे यदि हम पेन्टिंग करऽ लगै छी तऽ ओ पसैर जाइए तऽ ओ अजीब लागै लगै छै ताहि दुआरे हम कनि पतले से हलकाके मोट हलका बेसी पतलो नहि हलका मोटो से कलर करै छी ओकरबाद से यदि ओ हमरा से गलत कनि बिखैर जाइ छै बेसी तऽ उज्जर एकटा कलर होइ छै ओ उज्जर कलर हलका ओहि पर मारि देलहुॅं तहन एना मारलहुॅं जे ओहिमे मतलब मैचिंग भऽ जाइ एहन नहि लागै कि जे हँ एतऽ ई गलत भेल छलै तैं एतऽ उज्जर देल छलै तऽ ओहिमे बहुत मतलब देखऽ पड़ै छै कि जे कतऽ उज्जर देबै बेसी जे गलती भेल छै तऽ बेसी बुझैतै तऽ कम ओतऽ देलहुॅं ओकरबाद सऽ हम यानि ब्लैक रहै छै काला कलर रहै छै ताहि से हम ओकरा चढ़ैलहुॅं तखैन ओ पूरा ठीक लागैत रहै छै ओना सिल्क साड़ी बहुत कठिन छै